जोङो जुनारफोरनि आबादाव जुनारफोरखौ गोहोम खालामनो हानाय माखासे बेरामफ्रा जाबाय जोङो जेनेबा दाउ दाउफोरा दाउफोर अमाफोर जेनेबा सैमाफोर बेराम जायोब्ला बिसोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो बिजि थुनानै मुलिफोर जाहोनानै बिलाइफोर बा माबा देनानै होनानै जों बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनाय जायो जेनेबा दाउफ्राबो बेराम दाउफोर बेराम जानायावथ' जोङो मेरला नुबाय मेगना नुयै जानाय खिगुनाय जानाय बेफोर जायोब्ला जोङो बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जेनेबा जोङो बे बिजि बिजि थुनानै जेनेबा मुलिफोर जाहोनानै आरो थुलुसि माबा फुननानै मलमफोर होनानै जेनेबा बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनाय जायो जोङो सैमाफोर जेनेबा सैमा अमाफोर बेराम जायोब्लाबो जोङो बेबायदिनो सैमाफोरनि अमाफोरनि बिजि थुनानै मुलि जाहोनानै जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिनाय जायो बे जेनेबा सैमाफोर अरोब्लाबो जोङो सैमानि बिजि थुनानै जों सैमानि बिजि थुनाय जायो